सबका अपना अपना धर्म है और सब अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अगर अब बात की जाए की भाई योगा है या कोई भी दूसरे तरहें का अगर कोई भी धर्म अगर हम योगा को देखें किसी धर्म से अगर जोड़ें तो योगा का तो काम सिर्फ स्वास्थय को अच्छा रखने का है किसी धर्म को बढ़ाने का नहीं है हाँ उसमें कहते हैं जैसे ओम का उच्चारण है तो ओम के उच्चारण से धर्म का अगर हम उसमें हैं कि हाँ भाई ओम का उच्चारण अगर आप बोल बोल रहे हो तो उसमें आपके स्वास्थ मतलब आपके शरीर की कुछ नलिकाएँ है जो है वो साफ होती है उस वजह से हम ओम का उच्चारण करते हैं और इसमें यह नहीं है कि के कोई भी है हिंदू धर्म को आगे बढाने के लिए उसमें हमने योग को यह चीज़ डाली है और सूर्य नमस्कार है और ये चीज़ जो योगा में हाँ काफी लोग सवाल करते हैं के अगर कुछ लोग हैं जो यह कहते हैं कि भाई इसमें सिर्फ ओम का उच्चारण है या सूर्य नमस्कार है तो ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही करना चहिए ऐसा मानना नहीं है यह चीज़ तो आप छोड़ दो इसके अलावा भी आप कर सकते हो तो यह सिर्फ योगा की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ एक स्वास्थय को ठीक रखने के लिए है किसी भी धर्म को बढाने के लिए हम योगा को उसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं यह गलत धारणा है कि योगा जो है हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है ये हमारे स्वास्थय से संबंधित है